व्हाट्सअप से व्हाट्सअप से हमसभ ओहि पर वीडियो शूटिङ्ग कऽ कऽ डालैत भी छियै आओर जे लोग हमरा पोस्ट कयले रहैत छै ओ भी देखैत छियै आओर कहाँ कहाँ जैसे पब्लिक ऐप भऽ गेलै ओहि सभ पर भी हमसभ न्यूज देखैत छियै हम आओर अहाँकेँ फेसबुक फेडसबुक पर भी डालैत भी छियै आओर देखैत भी छियै